हैल्लो आर्यवीर केह् हाल ऐ मैं बी ठीक यार ओह् यार मैं इक बड़ी इम्प बड़ी इम्पोर्टेन्ट गल्ल करनी ही तेरे कन्नै मैं यार मैं आक्खा दा हा मैं कालेज खत्म होइया ते हु'न घर बेल्लै बैठे दे आं ते घर आह्ले ना मिगी इ'न्ना बेरोजगार बेरोजगार आक्खा दे आक्खा दे बेल बेल्ली बे बेल्ली बैठे दे खाई खाई जा दा तू ते केह् आखना ऐ तूं इक कम्म स्टार्ट करचै ते करना चाहिदा ते केह् तेरा केह् तू केह् सोच्चेआ ऐ केह् होना चाहिदा केह् तां एह् ते शैल कम्म मतलब तू ते शैल बड़ी स शैल सोच रक्खी ऐ तूं चल फिर ठीक हां कोई निं खोलगे ते सेही ते फिर शामीं मिलने आं ते सारी गल्ल बात करी लैन्ने आं तां फिर चंगा फिर ओके